हैलो नमस्ते सर सर जी केह् हाल ऐ बस बढ़िया सर किश निं यरो थोह्ड़ा बर्खा पेदी ही सारा किश दिक्खा दा बर्खै ई पर में न्हौन निं होना सर यरो कियां में आवा दा ते ऐ कियां आवां बर्खा ते ट्रैफिक जाम लग्गे दा इत्थें कन्नै साढ़े इत्थें म्हल्लै च बत्ती चली दी इत्थां रोड़ ब्लॉक होए दा ओह् यरो घर यरो सरजी केह् करचै अज्ज इन्ना हारा कम्म तुस आपूं करी लैओ मैडम होर कुत्थें न ते ओहो तुसें दिक्खनी दूई कोई सर यरो ऐहीं तुस जोआन गब्भरू जोआन सर जी वेट ते में करा ना की बर्खा थोह्ड़ी ठंडी होंदी ऐ उप्परा यरो गड्डी नना मेरे कश चक्कर ओह् ऐ पैदल कुत्थें औना गिल्ला होई जाना सर जी छत्तरी अंऊ लेइयै आई जां ते फिर चक्कर ओह् पेई जंदा नी के रोड़ अग्गें बंद ऐ निं ते इद्धरा पैदल कि'यां चलना तां में तुसेंगी सर में आक्खेआ की तन्खाह् मेरी बधाओ कुदै आमीं कोई मारुति रक्खां जां कोई नैनो बगैरा आं बधाओ थोह्ड़ा तन्खाह् अं'ऊ आना सर इंया गै जियां घटदी बर्खा में आना कोई चक्कर निं ऐ थोह्ड़ा टैम कड्ढो में आई जाह्गा शामीं बेल्लै यरो बर्खा लग्गी दी कियां आवै कोई चलो ठीक ऐ सर दिक्खना दिक्खना दिक्खना सर जियां बर्खा घटदी में आई जन्ना सर जियां बरखा घटदी ते में निकली जन्ना घरा ठीक ऐ ठीक ऐ सर ठीक ठीक ऐ सर आया थोह्ड़ा मिलिया टैम आया